औ नोंथां माबोरै दङ बिदिनसै मोजां मोजाङालाय ओमफ्राय आबादफोरा मारै मारै मावखो अ बेसर फोनोसै बिगा बेसे फोगोन आंबोथ' बेखौनो सानगासिनो हाथाइआव बेखौ बांसिन माबागोन बेखौनो नोजोर होनानै फोलाबायनोसै खोमा नंदोंमोन आङो देमसिबो फोनो सान्दोंमोन सिबिंफोराबो बेसे बेसे थाय सोंहैनानै बेनि दामफोरखौ दाखालि सिबिंनिखौ बारा मोननाय बायदि मोन्दोंमोन आं बेनिखायनो सिबिंखौनो एसे बुरजा मावनोसैखोमा नंदोंमोन आं दा मारै जायो

जायो जायो नोंथां अबेखौ मावब्ला मुलामफा जागोन सान्दोंमोन आं बेखौनो बेसरखौबो फोनो हायोब्ला मुलामफा दङ गोबाङैनो नोंथाङा होमबा बेसरखौनो फोनोसै सानबाय नामा बेसे बुरजा बेसे बुरजा फोगोन बे मारैथाय हाथाइफोराव सोङाखै नोंथाङा बाजाराव थांनानै आंथ' दाखालि थांनायाव सिबिंखौसो बारा बायदि खोनादों लै बेनिखायनो सिबिंखौनो फोनो सानबायमोन आं हो सिबिंआ थांदोंमोन बिदिनो एसे बुरजायानो थांदों दा बेखौनो नोंथांखौसो मारै मारै फोनो सान्दों बिजनेसआ मारै मारै खालामनो सान्दों मारै मारै मुलामफा खालामनो सान्दों नंनानै सोंहरनाय जादोंमोन आं आंबो बेबायदिनो एसे एफा एफायैनो मावनो सान्दोंमोन माबेखौबा दुइ बिगा माबेखौबा थिन बिगा मावनोसै सान्दोंमोनलां आरो जोङो आजिखालिनि गोदान मुगाजों गोरोबफानानै आबादफोरखौबो मावनो बारा रोंलिया जाहैबाय गोदोनि आदब खायदाजों मावनाय दिहुननोबो हाया गुबुनफोर बायदि

दे नोंथां दे नोंथां दे बिदिब्ला उनाव मोजाङै खबर लालायनानै बाजाराव थांनानै सोंलायनानै मावनोसै दे दे